جی دیکھئے میں اوبیر کمپنی سے ٹیکسی بک کی تھی میرے کو اس معین باغ سے شالی بنڈے تک میرے کو جانے کا تھا تو اسی لئے میں کیا کری اکاؤنٹ میں رقم بھی ڈال دی تھی میری لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے میں نہیں جا رہی ہوں اس لئے آپ میری رقم کو میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے اگر آپ رقم نہیں ڈالیں گے تو میں کمپنی سے آپ کی جو کمپنی ہے اوبیر کمپنی اس سے میں رجوع ہو کر آپ کی شکایت کروں گی